वास्को मडगांव फोंडें पणजे पेडण्या वेर्णा उपासनगर पिर्णा बिर्ला कुट्टाळें सांकवाळ शिवोली हरमल राय आसापूर सडा आक्षी आक्षी नागजर केरी बिचोली वाळपय बोरी केपें काणकोण शिरोड्या बोरी सांवड्ड्या सांगें मेरशे मार्सेलान पिलार सत्तरी बोगमाळे दाबोले रायबंदरा नेवरें दाळमादोडें पार्श्यां पाळोळ्या केरी म्रांद्र्या हरमल धारगळी आरंबोल चिकलें रासय ठाण्यार कासावले पाजातोर केळशी कुळ्या शिनोळे लोटले खारी वाड्यार तारया वाड्यार तोडणा आमोण्या कुंभारजुंव्यां शिरगांव म्हापसा खोल्ले मोपा कवळ्या दोडामार्ग आरंबा आरंबोल कलंगूट सालिगांव केरी माजऱ्या हरमल पुर्वाक उपासनगर वेलसांव रेवाड्या नादोड्या मड्डांत काणकोण तिसवाडी केपें थिवी माडेलान दोडामार्ग पिलार वजरें डोंगरेर कलंगूट सालिगांव कलंगूट शिरदोना शिरगांव फोंण्या उजगांव